دیہاتی علاقوں میں ثقافتی شناخت کے تحفظ اور کھیل بہت سارے آتے ہیں خاص کر کے میں اپنے علاقے میں کرکٹ فٹ بال اکثر میں کھیلتا ہوں اور کبڈی کا مجھے بہت شوق رہتا ہے اور میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب بھی اسکول کے بعد مجھے ٹائم ملتا تھا ہم آتے تھے اور اپنے یار دوستوں کے ساتھ مل کر کبڈی کا کھیل اور کرکت میچ اکثر کھیلا کرتے تھے خالی ٹائم میں بہت سے باہر کچھ دوستوں کے ساتھ جا کر کھیل کھیلتے تھے اور مزے لیتے تھے اس کے لیے مجھے سب سے زیادہ پسند کھیل کرکٹ میچ ہی تھا اور گاؤں میں اکثر کرکٹ میچ کا ہی رواج چلا ہوا ہے بچے بھی اکثر زیادہ تر بچے گاؤں کے کرکٹ میچ کے بہت شوقین ہیں اور یہی کھیلتے ہیں